मूंखे तरण जो जाम शौंक़ु आहे मां रोज पूल ते वञी करे कलाकु तरंदो आहियां मां पंहिंजे दोस्तनि खे बि वठी वेंदो आहियां की हलो त एक्सरसाइज़ बि थी वेंदव ऐं तरण बि सिखी वेंदोव मां उन्हनि खे तरण सेखारींदो बि आहियां मां पाण सां गॾु चारि बोतलू पाणीअ जी खणी वेंदो आहियां ॿिनि में इलैक्ट्रोल ऐं गुलुकोस विझंदो आहियां मां हलंदे फिरंदे उहो गुलुकोस ऐं इलैक्ट्रोल पीअंदो आहियां त मूंखे वरी फुर्ती अची वेंदी आहे मां घरा रोटी कुझु न खाई वेंदो आहियां हिन कारण न खाई वेंदो आहियां की मूंखे उल्टीअ जो आलस लॻंदो आहे ऐं मां पाण या गॾु फ्रूट खणी वेंदो आहियां ताकि मूंखे बुख लॻे त मां पाण सां गॾु फ्रूट में केला थी विया सूफ थी विया इहे सभु खणी वेंदो आहियां की हलंदे फिरंदे उहे खाया ऐं तरण सां अहिड़ो हो आहे की एक्सरसाइज़ बि थींदी आहे हेठा पेर खां वठी करे मथे ताईं पूरी एक्सरसाइज़ थींदी आहे ऐं पंहिंजी दोस्तनि खे बि चवंदो आहिंयां की तरंदा रहियो एक्सरसाइज़ थींदो तव्हांजो शरीर बि एॾो चुस्तु दुरुस्तु रहंदो आहे की तव्हांखे कोई डाक्टर ॾिए बि वञण जी जरूरत न पइजंदव तरण सां ॾाढो सभिनि खे तरण जरूरी आहे तरण सभिनी खे अचिणो ई खपे तरण ॾाढो अवश्यक आहे